गाय पोसलियै तऽ दूध भेलै दूध भेलै तऽ बेचके दूगो पैसा भेलै पैसा भेलै तऽ कोइ काममे लगा देलियै आओर मुर्गी बेचलियै मुर्गी पोसलियै तऽ आओर अथी मुर्गी पोसलियै बकरी पोसलियै तऽ ओकरा माँस भेलै माँस भेलै तऽ माँसके भी बेचके हमरा पैसा भेलै ओकरा छोटा सा बच्चो भेलै तऽ बच्चोसँ उगतान भेलै ओहिसँ परिवार बढ़लै जैसे ई आदमीके बढ़ै छै उसी तरह माल बकरीके भी बढ़ै छै तऽ उहो बेचके हमरा दूगो पैसा होइ छै दूगो पैसा होइ छै तऽ दूगो बाल बच्चाके हम अपना परवस्थी भी करि सकै छियै आओर भेड़ भेड़ भी पोसलियै तऽ भेड़के भी ओकरो गाय ओकरो घास भुस्सा खीलेलियै चरेलियै तऽ ओकरो लिअ तऽ हमरा कुछ ने कुछ सोचै पड़लै तऽ छाल तऽ होइ छै भेड़के तऽ नहि हम कुछ करि सकै छियै तऽ छाल तऽ होइ छै किएक हमलोग तऽअपना हिन्दूमे तऽ भेड़के तऽ हमलोग कुछ करि नहि सकै छियै तऽ अपना छाल बेचके भी हम अपना काम करि सकै छियै तऽ इसीलिए हम आब हम की बाजब अयमे तऽ हमलोग तऽ जितना जानै छियै उतना हम बोलते छी तऽ हम की कहब तऽ इसीलिये कहै छै कोई भी माँसके प्रकारसँ हमरा हमरा सबके पैसा भी होइ छै आओर हमरा सबके बिजनेस भी बढ़ै छै तऽ हम इतने ही बाजिके रहै छी